آداب کیا یہ اولا ہیڈ آفس ہے مجھے شکایت درج کرنی ہے آپ کے ٹیکسی ڈرائیور کی کل میں نے اےپورٹ کے لیے آپ کی ٹیکسی بک کی تھی جس کا ڈرائیور وینکٹ ہے تاخیر سے پہنچنے سے میری فلائٹ پرواز کر گئی کیا آپ لوگ اس طرح کی سروس دیتے ہو ایڈ میں تو آپ لوگ کہتے ہو کہ دس سے پندرہ منٹ میں ٹیکسی مقرر کردہ مقام پہ آ جائےگی اس لیے ہم لوگ یقین کر کے بک کرتے ہیں آپ کی بیکار سروس کی وجہ سے ہم کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے پہلے آپ میری بات سنیے آپ کے ڈرائیور کو میں نے کال بھی کیا تھا لوکیشن بھی بتائی تھی تاکہ اس کو مشکل نہ ہو لیکن آپ کے ڈرائیور نے ٹین منٹس کہہ کر ٹوینٹی منٹس سے پہنچیں اب میرے نقصان کی بھرپائی چاہیے نہیں نہیں مجھے اس سلسلہ میں کچھ بات نہیں کرنی بس میرے نقصان کی پابجائی کریں شکریہ